ہلو جی السلام علیکم جی میں خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں جی نہیں جی آپ فرمائیں آپ کو کیا گفتگو کرنی تھی

جی جی جی جی تو آپ نے کہاں سے کی تھی ڈپلوما آپ نے اچھا تو آپ نے انگلش اسپیکنگ بھی کر رکھی ہے تو آپ ان فلوئینٹ انگلش بھی بول سکتی ہیں جی اچھا تو اور اور کیا کیا اور کیا کیا کر رکھا ہے آپ نے اور کوالیفکیشنس کیا ہیں آپ کی جی جی آپ نے ماشٹرس کس چیز میں کر رکھی ہے انگلش میں اچھا گڈ جی تو آپ ہم سے کتنی سیلری ایکسپیکٹ کر رہی ہیں اچھا تو آپ نے کہیں پہلے کام کیا ہے اچھا آپ فریشر ہیں تو آپ کو کام کا کوئی ایکسپریئنس نہیں ہے ابھی کہ کام کیسے کرتے ہیں جی اچھا تو دیکھیے محترمہ میں آپ سے بتاؤں گا کہ ہماری اسکیم یہ ہے کہ ہم فریشرس کو اتنی سیلری نہیں دے پاتے کیونکہ ہم اتنی سیلری فریشرس کو افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں چاہئے ہوتا ہے ایکسپریئنس ہماری کمپنی میں تو ہم آپ کو اتنی سیلری پہ نہیں رکھ سکتے اگر آپ کو ایکسپریئنس ہوتا تو ہم آپ کو رکھ سکتے تھے لیکن آپ کو ایکسپریئنس نہیں ابھی تو آپ کو اس سیلری پہ تو ہم رکھ نہیں پائیں گے آپ آپ بتائیے اب اچھا آپ کو نیڈ تھی جی آپ ٹوینٹی فائیو کی وہ کر رہی ہیں ڈیمانڈ جی تو میں آپ ایک بار ہماری کمپنی میں وزٹ کیجیے تو میں آپ کی میں ان سے بات کرا دوں گا سی ای او سے تو ایک بار آپ انٹرویو دے دیں آ کے مل کے پھر ہم آپ کی سیلری پر ٹونٹی ٹو ففٹین ٹو ٹوونٹی اراؤنڈ ڈیسائڈ کر دیں گے اس کے لیے آپ کو ہم ہم سے وزٹ کرنا پڑے گا کمپنی میں جی تھینک یو